हैलो हां जी जनाब केह् हाल चाल ऐ अच्छा ओह् मेरी साईकलें दी दुकान ऐ तुसें साईकल लैना हा इक सना'रदे हे तुस कनेहा कनेहा साईकल चाहिदा तुसेंगी सनाएयो कोई कनेह् फीच फीनचर फीचर केह् होने चाहिदे गेयर आह्ला होना चाहिदा कनेहा होना चाहिदा सुनाओ नी पूरा अच्छा अच्छा गेयर आहला चाहिदा किन्नी रेंज बिच्च चाहिदा दस ज्हार दा साढ़ै कोल आया दा इक साईकल सौलां ज्हार दा ऐ पर तुस आखदे दस ज्हार दा लैना हां ओह्दे च बड़े अच्छे अच्छे फीचर न लाइट बी ऐ उसी राती बी चली सकदे तुस हां डबल डिस्क ब्रेकां लग्गी दियां मजे नै लेई सकदे ओ तुस उसी ऐसी गल्ल नेईं ऐ बड़ा सोह्ना साईकल ऐ ओह् होर मोटरसाईकलै दी ते नुहाड़ी बिलकुल सेम बराबर स्पीड ऐ इयै थोह्ड़ा फर्क ऐ कि चड़ाइयै चड़ूइयै थोह्ड़ा नेहा फैंटर मारना पौंदा हां सोलां ज्हार रपेआ

ते तुस पंगरां देई ओड़ेओ इत्थुआं पंदरां शा थल्लै नी बनना ऐ

तुस कल आओ ते दिक्खी लैओ ते बस होर केह् करना इक निक्का जेहा फार्म होना ओह् परना कम्पनी आहलें दा साईकल हुंदा ओह् बस तुसेंगी थ्होई जाना फिर लेई सकदे तुस

हां थोह्ड़ा नेहा नेईं फार्म कुत्थैं इक स्लिप जान गै होनी हां ते ओह्दे कोला दा तुस लेई सकदे फ्ही मजे कन्नै

नेईं ऐ इक प्लान उयै किश्तें आहला बी साढ़ै कच्छ उऐ भरनी तुसें ते बाकी इ'यै कि कोई मतलब मिनीमम बड़ा नी पर कोई चार पंंज ज्हार देई ओड़ेओ उत्थोआं किश्त कराई लैएयो एह् तुसें देने पंजें म्हीने सारे पैसे खतम हां

पंजें म्हीने पूरा खत्म करना तुसें हां हां फ्ही ओह् जियां हून पंदरां दा लैते ते ठारां दा पौना फ्ही तुसेंगी ते अगर पूरा कैश देई ओड़गे ते तां पंदरां दा थ्होई जाना

हां बिलकुल आहो आहो हां जी खरी खरी आओ तुस कल ठीक ऐ चलो ठीक ऐ शुक्रिया